हाँ हिन्दी भाषा में कुछ शब्द दिलचस्प और अनोखे हैं और इसका उपयोग हम एक शब्द में पूरे वाक्य को बोलने में करते हैं जैसे कि हाथ का मैल नेहले पे देहला और आट आट आँसू रोना इसका मतलब बहुत अधिक रोना और कानों में तेल डालकर बैठना जैसे इसका मतलब है कि किसी की बात पर किसी की बात को अनसुना कर देना आँखों से खून टपकना अत्याधिक क्रोधित करना जिससे आँखे लाल हो जाए इसका मतलब होता है उल्टी खोपड़ी इसका मतलब कि उचित ढंग से विपरीत आचरण करना आँखों के सुई या निकालना इसका मतलब कि किसी का बचा हुआ काम करके पूरा श्रेय ले जाना यह ये वाक्यों के अर्थ होते हैं जोकि एक वाक्य में मतलब बहुत बड़ी बात को दर्शाता